जी वो मछली की पेंटिंग का तो सात हज़ार है प्राइस और लकड़ी के जो खिलौने हैं वो साढ़े तीन हज़ार के हैं आपको क्या चाहिए मैडम मैडम देखिए हमारे यहाँ कारीगर काम करते हैं तो उसका तो पैसा लगता है और जो हाथ से काम किया जाता है तो उसमें ज़्यादा ही मेहनत लगती है इसलिए उसके जो प्राइज़ रहते हैं वो ज़्यादा ही रहते हैं हम तो बहुत ही कम बता रहे हैं और यानि ये सस्ता ही है हमको यहाँ से किराया भी लगता है गौरमेंट को देते हैं तो उसका भी पैसा लगता है हमको और हमारे कारीगर भी लगे हुए हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसलिए ये सब चीज़ें क्या होती हैं मैडम बहुत महंगी आती हैं हाँ तो मैडम देखो हाथ की कारीगरी है तो उसका तो लगता ही है न हाथ की कारीगरी बहुत ज़्यादा मेहनत समय लगता है उसमें मैडम एक एक ही यानि पेंटिंग बनने के लिए टाइम लगता है तो वह सब उसमें जुड़ता है कोई एक दिन का तो काम नहीं है कि एक दिन में हमने तुरंत बनाकर रख दी मसीन का काम नहीं है तो इसलिए हम लोग को यानि जितनी ज़्यादा मेहनत तो उतनी ज़्यादा महंगी चीज़ इसलिए जो हाथ के काम रहते हैं उसका तो प्राइज़ महंगा ज़्यादा ही रहता है ये है कि हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते कम इसलिए ये सब चीज़ें महंगी ही आती हैं तो लेना हो तो यानि आप बताइए तो फिर हम भिजवा देंगे

हम बस पाँच सौ रुपये कम कर सकते हैं बाकी इससे ज़्यादा नहीं ये सब चीज़ महंगी ही आती है मैडम आपको यानि पड़ता है तो आप ले सकती हैं और नहीं तो कोई बात नहीं क्योंकि कारीगरों की मेहनत की बात रहती है न इसीलिए कारीगरों को भी देना पड़ता है हमको उनकी मेहनत रहती है बहुत ज़्यादा ठीक है